हाँ हम परिवहन सुवधाओं की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवा नहीं ले पाते हैं और हम इन से प्रभावित बहुत कम होते हैं क्योंकि अस्पताल हमारे शहरों में और हमारे गाँवों से काफ़ी दूर है इस लिए हम परिवहनों द्वारा वहाँ पर जाते हैं और हम को सेवा तभी मिल पाती है और वहाँ पहुंचने में हम को काफ़ी टेम लगता है घंटे दो घंटे लग जाते हैं और जैसे हम को और अच्छी सुविधा चाहिए जयपुर तो जयपुर जाने के लिए हमें तीन चार घंटे का सफ़र करना पड़ता है इस लिए हम को कोई भी स्वास्थ्य के मामले में परेशानी होती है तो हम ज़्यादा वहीं पर जयपुर ही अपना इलाज करने जा जाते हैं और समय बहुत लगता है ही है और शहर और गाँव के बीच में तो अंतर रहता है ही शहर बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं गाँवों में अभी चल रहे हैं उपचार चल रहे हैं ताकि यहाँ पर छोटी मोटी चोंटों का ही इलाज किया जाता है